चित्र की बात की जाए तो ये एक वो ज़रिया है जिससे आप अपने भाव लोगों को व्यक्त कर सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को तो चित्र द्वारा आप उनको कुछ भी समझा या बता सकते हैं और काफ़ी लोग समझते भी हैं इन चीज़ों को तो चित्र एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी लोकप्रिय है और लोग पसंद करते हैं इस क्षेत्र को